म्हजी ताकद म्हणल्यार हांव खंयचीय गोश्ट बेगीन शिकून घेता म्हाका खंयचीय नवीन गोश्ट शिकपाक चड टायम लागना आनी म्हाजी कमजोरी म्हणल्यार म्हणल्यार म्हाका एकूच गोश्ट करत रावपाचो कंठालो येता म्हाका नवीन नवीन कितें तरी ट्राय करत रावपाची उमेद आसा हांव एक जाग्यार आसल्यार हांव दुसरें दुसरें कितेंय करत आसता